جہاں تک ماہی گیری سے متعلق ماحولیاتی یا تحفظ کے مسائل ہیں اور جس کے بارے میں میں فکرمند ہوں اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس حقیقت میں رہنے کو کوئی خاص جگہ میسر نہیں ہوتی ہے وہ لوگ سمندر کی تٹ پر یا ندیوں کے کنارے اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں حالیہ برسوں میں میں نے ان کی زندگی کو دیکھا اور اسی کے ساتھ ساتھ پانی کی آلودگی کی وجہ سے ان کی زندگی پر ان کے بچوں کی زندگی پر ان کی عورتوں کی زندگی پر جو اثرات پڑتے ہیں وہ کافی بھیانک ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں کا رہن سہن اور ان لوگوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور ان لوگوں کے تعلیم وغیرہ کا بھی طریقہ مناسب طریقے پر نہیں ہوتا ہے جس پہ تمام حکومتوں کو اس پر غور کرنا چاہیے اور ان کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے